असां सिंधीयुनि में घणनि ॻाल्हियुनि जी रीस थींदी आहे जीअं त असां ॾिसंदा आहियूं कंहिं कीअं कपिड़ा पाता आहिनि कंहिं केतिरी सुठी ड्रैस पाती आहे त असां बि ऊअं ई ड्रैस वठण जी कोशिशि कंदा आहियूं अहिड़े नमूने असां पिकिचर में ॾिसंदा आहियूं त केतिरे क़द्रु हाणे बदिलाव थी रहियो आहे कपिड़नि में ऐं ॿियनि ॻाल्हिनि में त असांखे बि हीअं लॻंदो आहे त जेका ड्रैस हिन हिरोइन पाती आहे उहा मां बि पायां जेका हिन हीरो पाती आहे उहा ई मां बि ठारायां अहिड़े नमूने मां बि पंहिंजे पुट जे पहिरियें साल जे जनमदिन ते जॾहिं तेज़ाब पिकिचरु नईं नईं आई हुई त जेको अनिल कपूर वॻो पातो हुअईं ओड़ो सेम वॻो मां पंहिंजे पुट खे जनमदिन ते पातो हुओ